से जानुवारी नैरोजा नै नैजिस्नि अक्ट'बर नैरोजा नै थाम फेब्रुवारी नैरोजा नैजिथाम जि फेब्रुवारी नैरोजा नैजिथाम बा जुलाई नैरोजा नैजिथाम